हमरासभ के धार्मिक काज ई छै जेनाकि दुर्गा पूजा बहुत प्रसिद्ध बहुत मान्यता छनि हुनका पूरा विश्वमे हुनका मानै छनि माताकेँ ओहिमे जग् जगह जगहपर मैयाके पूजा होइ छैन्ह जेनाकि आश्विन दुर्गा पूजा होइ छनि चैत दुर्गा पूजा होइ छनि अगहन दुर्गा पूजा होइ छथिन माघ दुर्गा पूजा होइ छथिन सालमे चारि गो दुर्गा पूजा होइ छनि जाहिमे दू टा जे छथिन से प्रसिद्ध छथिन जानकारी आ दू टा लोक ओतेक नहि जानै छथिन एहिमे सभसँ बेसी प्रसिद्ध आश्विनके दुर्गा पूजा जकरा अक्टूबर महीना कहै छियै ओ बहुत प्रसिद्ध छथिन ओहिमे सभ समाज जे जाति जे बरन छथि सभ एक जगह होइ छथि आ सभ मैयाके मन्दिर जाइ छथि पूजा पाठ खूब धूमधामसँ मनबै छथि आस लगेने रहै छथि आश्विनमे हम आश लगेलहुँ माँ दुर्गाके दर्शन करब मैयाके दर्शन करय लेल सभ जाति सभ एकट्ठा होइ छी सभ जाइ छी मैयाके शरणमे आओर दोसर हमरासभके छठि परब बहुत जे छै से मान्यता छनि मैयाके पूरा बिहारीके लिए तऽ बहुत प्रसिद्ध छनि ओना तऽ आब पूरा भारत धीरे धीरे मनाबय लगलथि हन जतय जतय जानकारी होइ छनि छठिके ओहिओमे बहुत नियम निष्ठासँ मनायल जाइ छनि बहुत तरहके नियम निष्ठा छनि जेनाकि खरना होइ छनि एक दिन पहिले नहेलथि खयलथि हुनकर नियम निष्ठासँ सभ किछु होइ छनि दोसर दिन फेर खरना कयलथि लोक अपन पूजाके सभकिछु खूब नियम निष्ठासँ राना मायके पूजा करै छथि आ फेर खूब सम्मिलित भऽ कऽ छठि घाटपर ठकुआ पूरी भुसवा जिनका जे भेल सभकिछु बनेलथि कुसियार सभकिछु लऽ कऽ अपन खूब खुशीसँ सभ छठिक घाटपर जाइ छथि सम्मिलित होइ छथि ओहि ठाम पूरा जतेक जे बरन छथि सभ हिन्दूमे जतेक छथिन हिन्दूके धर्मके तऽ छैहे नहि कोनो हिन्दूके तऽ बहुत धर्म छनि ओ तऽ पूरा साल पूजे पाठमे हुनकर धर्म छनि धर्मके कोनो कमी छै तेसर हमरासभके जे छै से होली पर्व होलीओ बहुत महत्व छनि होलीओमे हमरासभके चाहे कतबो दुश्मन छथिन लेकिन होलीमे सभ एकट्ठा भेलथि सभ दुश्मनी खतम कयलथि सभ एकट्ठा भए कऽ खूब धूमधामसँ होली पर्व मनेलथि जिनका कियो दहीवड़ा बनेलथि किछु मिठाइ अनलथि सभके घरपर सभ गेलथि हमरासभके बिहारमे मिथिलामे दरभंगाके दहीवड़ा आ मिठाइ होलीके दिन आ मालपुआ खीर बहुत फेमस छै तहन कियो मीट मछली खायवला सभ छथिन तऽ ओहो सभ बनेलथि जिनका जे अपन भेलनि से अपन करै छथिन सभ धूमधामसँ एकदम होली मनेलथि सभके ऊपर सभ गेलथि सभसे सभ आशीर्वादी लेलथि सभके सभ रङ्ग अबीर लगेलथि आ अपन अपन सभ खेललथि कुदलथि